हेल' औ मा जाखो मा जाखो अ दे जागोन दे

अ दे थिग खालामना हागोन

मुजादारखौ अ मोनगोन दे अ अ जागोन दे अ खालामगोन दे अ अ दङ न'आवनो दङ दा

ओं जागोन दे ओं ओं अ जाबाय अ अ जागोन दे अ